कुटूंब म्हळें की चार लोक एकीकडेच रावता सगळें एका विचाराचे आसनात खंय ना खंय तरी मतभेद हें आसतातूच आतां मतभेद म्हण म्हणजे की कसलेंय आसूं शकता तें जाग्या बद्दल आसूं शकता कोण कितले कमयता ताच्या बद्दल आसूं शकता म्हुणून जो मेरेन घरात जाणटो लोक आसता ते कुटूंब कुटूंब एकिकडे जोडून दवरतात जशीं जाण्टीं गेलीं की भाव भयणां मदीं भाव भावां मदीं जावो जावयां मदीं भाबी भावां मदीं अंतर योवपाक सुरवात जाता आतां हे आतां हेका अमकेंच कारण जाय अशें ना घरांत कोण चड काम करता कोण पयशे चड मोडटा ह्या बारीक बारीक गजाली खातीर वाद जाता ते खातीर आमी म्हयन्याच्या पयले पयलींच बजेट थारायता म्हयन्याक कितलो खर्च येतलो कितले पयशे लागतले कसलें कसलें सामान आमकां घरांत गरजेचें आहा तें आमी पयलींच पयशे काडटा आनी ते सामान हाडटा आनी सगळ्यांक पयशे वाटून घेता मागीर अशें म्हणू एयना की आपलें चड जालें तेजे कमी जालें मागीर वाद हेतून वाद आनी सुरवात जावपाक नाका म्हणून पयलेंत आमी पयशे काडटा सगळे काम सुद्दां सगळें वाटून घेता कोण कपडे उमळटलो कोण झाडां शिंपतलो कोण रांदतलो तें आमी सगळें काम वाटून घेता चडूंच जालें जाल्यार म्हयन्या नंतर आमी कामां अदला बदली करता तूं आयज तें म्हाजें काम करतालो हांव तुजें काम करतलो म्हयन्यां नंतर तशें करून मागीर घरांत वाट वाद जायना